हाँ मैंने बचपन में डाक टिकट प्रदर्शनी में भाग लिया था जिसमें यह हमारे स्थान के डाक घर के द्वारा ही प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें हमने यह जाना था मैं मुझे बचपन से ही डाक टिकट इकठ एकठ्ठा करने का एकत्रित करने का शौक़ है इसलिए मैं वह डाक टिकट प्रदर्शनी देखने भी गई थी डाक टिकट जो प्रदर्शनी है यह हमारी भारतीय डाकीय परिवर्तन कार्य यात्रा पर हो प्रदर्शनी होती है यह आखिरी छोर तक नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाती है और यह जो प्रणाली है यह डिजिटल करण में डाक घरों की उभरती हुई भूमिका को भी प्रदर्शित करती है इसमें कई प्रकार के डाक टिकट होतें हैं जिनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है ये जो डा डाक टिकट की जो प्रदर्शनी है यह हमारी राष्ट्र धरोहर और घटनाओं के घटनाओं को स्मरण याद कराती है और हमें प्रोत्साहित भी करती है इसलिए मैं यह डाक टिकट प्रदर्शनी देखने गई थी